खेल लोकक शारीरिक आ मानसिकमे बहुत भला करए छै जेनाकि खेल खेललासँ स्वस्थ लोक रहैए पहिल बात दोसर बात ई ओकर मानसिक जे छै ओ बढ़िआँ लेवल पर जाइत छै बढ़िआँ तरहसँ लोक ओ हमेशा हमेशा सकारात्मक विचारवला धीरे धीरे बनैत जाइए सकारात्मक विचार बनाबैत बनाबैत ओकर मानसिक ओकर जे होइत छै ओहिमे जे वृद्धि होइत छै आर ओकर नकारात्मक ओकर पास नहि आबैत छै तऽ ई देखैत जे खेल खेललासँ शारीरिक आ मानसिक दुनूमे वृद्धि होइत छै दुनू चीजमे फायदा होइत छै जकरा लेल गांँव स्तर पर बहुत सारा खेल होइत छै ओकर बाद ओ चीज खेलैत लोककेँ शारीरिक आ मानसिक दुनू क्षमता बढ़ैत छै कभी भी नकारात्मक चीज नहि मिलैत छै नकारात्मक चीज आ नकारात्मक भाव भाव नहि प्रकट होइ छै जकरा लेल ओकर मानसिक स्तर पर बहुत फायदा ओकरा मिलैत छै नहि कोई तरहकेँ दिक्कत होइत छै इएह सब देखैत खेल बहुत बढ़िआँ आ मानसिक दुनूमे फायदा करए छै